हल्लो तव्हां ट्रैविल एजंसीअ खां ॻाल्हायो था मूंखे चंद्रीका देवीअ ए मंदिर वञिणो आहे और मुसां सां ॿ टे ॼणा ॿिया बि हूंदा असां ॿाहिरां ॿाहिरां अचूं था त मां इहो पुछण चाहियां थो की भई मूंखे नम्बर कंहिं तव्हांजो ॾिनो हुयो की तव्हांजा मन रेट वाजिबी आहिनि त मूंखे उते वञिणो पवंदो चंद्रीका देवी मंदिर और आसे पासे बि हिकु ॿ जॻह ॾिसणी आहे त त कहिड़ी कहिड़ी गाॾी प्रोवाईड कराईंदव तव्हां मूंखे असां टे चारि ॼणा आहियूं हा भले तव्हां बि ॾियो लेकिन उनजा अघि थी विया इहा छा अघि लॻंदा उनमें पंद्रहं रुपये पर किलोमीटर चंद्रीका देवीअ ए मंदिर इहो स्टेशन खां घणो परे हूंदो मन पंटीह किलो वञण पंटीह किलो अचनि और आसे पासे ॾह पंद्रहं किलोमीटर ॿिया सम्झी वठो याने के सौ किलो सौ किलोमीटर करीब मञी हलूं था

ठीकु आहे पर मां तव्हांखे ॿ सुभाणे फ़ोन करे ॿुधायां थो की असां घणे लॻे उते स्टेशन ते ईंदासीं गाॾी स्टेशन ते मोकिले छॾिजो त असां हा गाॾी सुठी मोकिलिजो सफ़ा कराए मोकिलिजो थोरो हा मतिलब थोरो कोई शिकाइत बि हा हा शिकाइत न मिले छो की असां ईंदा रहंदा आहियूं लखनऊ त असां जेको आहे उहो हमेशह लाइ वरी तव्हांखां तांखीं बुकिंग कराईंदासीं हा हा ठीकु आहे तव्हां पंहिंजो नव मूं मूंखे ए अकाऊंट नम्बर मोकिलियो त मां हुनमें तव्हांजा पेसा थोरा एडवांस मि विझी छॾियां थो तव्हां उनजी मुंहिंजी मूंखे उनजी रसीद व अ रसीट ज़रूर मोकिले छॾिजो ताकि मां हा जी जी जी जी जी हा ऐं हुनजी हिकिड़ी कापी ड्राईवर खे जरूर ॾई छॾिजो ताकि असां गाॾी छॾूं त ड्राईवर सां हिसाब थी सघे ह हा ठीकु ठीकु ठीकु हा हा बसि बसि बसि हा बसि परेशानी न थिए इहो ॾिसी वठिजो थोरो हा न न सुठी ॻाल्हि सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे सुभाणे सुबुह जो फ़ोन कयांव थो और एडवांस मोकिले छॾियांव थो तव्हांखे मां ठीकु आहे हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल